पशु पालन जे अभियान में किसाननि लाइ त ॾाढियूं ॾुखियाऊं ईंदियूं आहिनि जानवरनि खे सुरक्षित कीअं रखिणो आहे उन्हनि जे खाधे पीते जो ध्यानु कीअं रखिणो आहे हुननि खे केॾी महिल किथे वठी वञिणो आहे हुननि जो साज शौचालय जी सुविधा हुननि जूं दवाऊं गोरियूं सभिनि जो टाइम हुननि खे किसाननि जा मथां ई जिमेदारी ईंदी आहे ॿीं ॻाल्हि की जानवरनि खे देखभाल करण लाइ असांखे ॿियां माण्हू पशु पालन विभाग जा माण्हू जेके गांव जी जे बारे में जानवरनि जे बारे में पढ़ण था उथनि था लिखनि था उन्हनि जे बारे में उन्हनि उन्हनि खे रखी सघूं था उन्हनि जी देखभाल लाइ हिननि में अकाउंटेंट जी बि ज़रूरत पवंदी आहे केतिरा जानवर आहियां केतिरा विया केतिरा मरिया आहिनि जानवर केतिरा असां खरीदिया आहिनि केतिरा असां विकिणिया आहिनि सभिनि लाइ हिकु अकाउंटेंट बि हूंदो आहे छाकाणि त किसान हेॾा पढ़ियल लिखियल कोन हूंदा आहिनि पशु पालन विभाग में असांखे पढ़ियल लिखियल खपनि जंहिंमें सभिनि जानवरनि जी जानकारी हुजण असां लाइ ॾाढी जाणण ज़रूरी आइ जानवरनि जी बुरी घटना बुरी घटना त बीमारियूं केॾियूं बीमारियूं हीअंर जानवरनि खे लॻी जंहिंमें पहिरीं बीमारी लिपी लिंपी कंहिंखें लॻी गांहि माता खे लिपी हिकु अहिड़ी बीमारी हुई जेकी गांहि जे शरीर मां कारा फोड़ा फोड़ा थी करे निकिता कारा फोड़ा फोड़ा उहे निकिता उहे गांहि जी अखियुनि में पुठियुनि में पुछ में हिन में गांहि माता हेॾी परेशान थी वई इहो पाण वधीक थेलियुनि जो इस्तेमालु कयूं था प्लास्टिक जी थेलियूं रास्ते ते फिटी था करे छॾियूं या हुननि में भाॼी फुलिका विझी करे रखी त छॾियूं त हू खाइण सां गॾो गॾु उहे थेलियूं बि थी खाई वञनि त हीअ लिप लिंपी बीमारी गांहियुनि में ॾाढी फैलिजी हिन करे डाक्टर बि ॾाढा परेशान थिया लिंपी बीमारीअ जे करे ऐं हिन जो अनुभव डाक्टरनि खे बि मिलियो की हिन बीमारी जो इलाजु कीअं था करे सघूं हिन बीमारीअ जे इलाज लाइ असां वॾा वॾा डाक्टर ॿाहिरां बि आहियां पर हिन बीमारीअ में गांहियुनि ॾाढो दुखु ॾिठो ऐं चङियूं मरी बि वियूं नंढिड़ा नंढिड़ा बचड़ा वीचारा ॾाढा दुखिया दुखी बि थिया घणेई मरी विया डाक्टरनि पंहिंजी कोशिशि पूरी कई पशु पालन विभाग पंहिंजी कोशिशि पूरी कई इन्हनि जो खाधो पीतो टाइम सां खाराइण दवाऊं गोरियूं इंजेक्शन सभु टाइम सां इन्हनि खे देखभालु कयनि पिया पोइ हुननि जी हालति ॾाढी ख़राबु थियनि लॻी पई पोइ ॿाहिरां पशुषण केंद्र मां डाक्टर घुरायां विया पशु पालन विभाग लाइ हिन करे पशु पालन विभाग हिकु अहिड़ो विभाग आहे इंसान त ॻाल्हाए करे पंहिंजो दुखु ॿुधाए सघे थो पर जानवर पंहिंजो दुखु नथो ॿुधाए सघे हिन करे जानवरनि खे का बि बीमारी थिए हुन जो तुरंत असांखे इलाजु करिणो आहे